आमचे भलायके खातीर आमच्या घराचो वाठार आमकां नितळ दवरप खूब गरजेचें आसता घराच्या वाता वाठारां भोंवतणी आमी कोचोप कोयर उडोवपाक जायना भोंवतणी आमी तुळशीचीं झाडां कोडू लिंबाचीं झाडां अशी प्राणवायू दिवपी झाडां ऑक्सीजन सोडपी झाडां लावपाक जाय प्लास्टीकचो कोचोप आसा आनीक वोलो कोचोप आसा तो वेगळो वेगळो करपाक जाय आनी तो वेगळ्या वेगळ्या डस्टबीनांनी दवरपाक जाय भाज्यो साल्यो मागीर घरा घरा वापरपी आनी कस कसल्यो वस्ती जी ज्यो आसतात बट्याट्याची सलां कांद्याची सलां हाजें बरें सारें जाता तें उक्ताडार उडोवपाक जायना प्लास्टिकचो कोचोपय उक उक उक्तडार उडोवपाक जायना तो वेगळो दवरपाक जाय त्याच प्रमाण बल्लां टायर पावसाच्या दिसांनी भायर उडोवपाक जायनात कोट्ट्यो नाल्लाचे बोंडे हातूंत भितर उदक भरून तातूंत जळारां जातात आनी तें जळारां जातगीर मलेरिया डेंगू ह्या सारके हत हत्ती रोग ह्यावूय सारके रोग आमकां जावपाक शकतात म्हणून दक्षताय घेवपाक जाय असल्यो वस्तू आमी भायर उक्तडार उडोवपाक फावना कित्याक तर आमकां हीं दुयेंसां जावपाक शकातात टायर बियर ताजी विल्लेवाट योग्य त्या जाग्यार लावपाक जाय उदकाची साठोवणूक करपाक जायना उदका उदक जर साठलें जायत तातूंतय जळारां जावपाक शकतात तेन्ना कोंडां उदकाची कोंडां खड्डे आमी पुरोवपाक जाय हातूंत भितर जळारां जालीं जाल्यार आमकां पावशी दिसांनी कसलीं दुयेसां जावपाक शकतात घर भोंवतणी जर सरभोंवतणीचो वाठार सदांच झाडून लिप करपाक जाय प्लास्टिक कचरो लासपाक जायना ताज्या धुवरान आमकां आमचें पर्यावरण बिगडटा आनी आमकां दुयेंसां जावपाक शकतात म्हणून तो वेगळोच दवरपाक जाय घराक सगळ्याक बरें म्हळ्यार नित्य वस्ती आमी प्लास्टिकच्यो पोतयो बी त्यो वापरपाक जायना ताच्या खातीर आमी कापडी पोतयो वापरपाक जाय नुस्तें बिस्तें हाडूक वतना प्लास्टिकाच्यो पिशव्यो दिल्यारय आमी घेवपाक जायना कारण प्लास्टिकाचो कोचोप आज एक मोठ्ठी समस्या जावन आसा आमी कागदी पिशव्यो कापडी पिशव्यो वापरपाक जाय घरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरल्यार आमचीं भलायकी बरी उरता नाका आशिल्ल्यो स्क्रेप म्हणटात तें वाडोवपाक जायना ताची विल्लीवाट करपाक जाय आमच्या घरा भोंवतणी जर उदकाचे साठे आसात त्या उदका साठ्यांतूय आमी वेळोवेळ वखद बिकत घालून ती नितळसाण दवरपाक जाय घराचो वाठार जर आमी बरो दवरलो जाल्यार आमकां बरें आरोग्य मेळटा देखून प्रत्येकान आपले घरापासून ही सुरवात करपाक जाय आनी आपल्या वाड्यार म्हणात किंवां बाजाराचे ठिकाण आमकां लागसर आसा ती तांकांय आमी ह्या विशीं जागृताय करपाक जाय कांय लोक पसरकार बी कितें करतात कोचोप आसा तो व्हाळांत न्हंय व्हरून उडयतात थंय प्रदुशण जावपाक शकता हाचीय जतनाय आमी घेवपा जाय स्वच्छ वाठार आनी स्वच्छ देश हें भलायकेचे दिशे दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा आमचो आमी जर आमच्या देश निर्मळ दवरतलीं स्वच्छ दवरतलीं जाल्यार आमची देशांतले सगळीं जनता लोक ताका बरी भलायकी मेळटली कोविडा सारकी महामारी ह्या अस्वच्छेतल्यातूच निर्माण जाल्ली आसा देखून आमी स्वच्छतेचें म्हत्व राखपाक जाय घराच्या वाठारानी किंवां वाड्यार वाड्याचेर धुंवोर नाका आशिल्ली वस्तू लासप असलें जावपाक जायना आमची भलायकी आमी सांबाळपाक जाय दर एकल्यान ही जापसालदारकी दवरपाक जाय आमी ह्या देशाचे सुजाण नागरीक जावन आसात देखून आमकां स्वच्छतेचें म्हत्व कळपाक जाय आरोग्यम धनसंपदा अशी म्हळ्ळें आसा तेन्ना आरोग्य राखतले जाल्यार आमच्या घराचो वाठार आमी निवळ दवरपाक जाय पावशी दिसांनीच न्ही वर्सूय भर आमी ही स्वच्छता निर्मळटाय दवरूंक जाय पयलीं पयलीच्या काळार म्हणटाली आप आपल्या घरातलो कोचोप काडून दुसऱ्या आंगणा वडयता म्हण तशें केन्नाच करपाक जायना म्हगेलें तुगेलें अशें चिंतपाकय जायना रस्त्या कुशीक जर खंयीय कोणें अज्ञानान कितें उदकाच्यो बाटल्यो किंवां कसलीं टिना बिना आसतात तें उडयतात चॉकलेटीचीं कागदां उडयतात आपल्या नजरेक येयलें जाल्यार आमी एक जापसालदार नागरीक म्हणून ताजी ताजो विलो लावपाक जाय आमी तें आमी ताज्या खातीर लज धरपाक जायना तें ताणें उडयलां हांवेन कितें करचें अशेंय म्हणपाक जायना आमी आमची सामाजीक जापसालदारकी हेका हाका तेको दिवपाक जाय आणी घराचो वाठार म्हणा रस्त्याची कुशीक किंवां बाजाराक गेले जाल्यार स्वच्छते विशयीं जनतेंत जागृताय हाडून तें नितळसाणीचें म्हत्व तांकां पटोवन दिवपाक जाय आनी आता दर पंचायतीनी गांवच्या नगरपालिकेक म्हणा पंचायतीक म्हणा ह्या कचपाचो विलो लावपा खातीर गांव नितळ दवरपा खातीर पर्यावरण आमचें बरें शुद्द दवरपा खातीर प्रदुशण जावचें न्ही म्हणून साबार कार्यावळीं चालीक लायिल्ल्यो आसात आमच्या गांवांत दर आयतारा हो कोचोप व्हरपा खातीर गाडयेची वाहनाची वेवस्था केल्ली आसा तेन्ना जण एकल्यान वोलो कचरो आनी सुको कचरो किंवां बाकीचीं हेर टिफिनां टिनां अशीं जीं जो कचरो आसा तो वेगळो वेगळो करून ता ताका योग्य वेळार एक ठिकाण्याचेर करून पंचायतीन तीं ठिकाणां किंवां नगरपालिकेन दिल्लें आसात ती ताजी जतनाय घेवन आमी तो कोचरो थी दवरपाक जाय नेमान हें सगलें कोरून जे स्वच्छतायेचे नेम आमकां घालून दिलात तें नेम आमी पाळपाक जाय आनी अशें केलें जाल्यार आमचें घर म्हणा आमचो गांवचो वाठार बरो स्वच्छ उरतलो निर्मळ उरतलो आनी वाड्यार घरांतल्यान जी सुरवात जाता ती आख्खी देश भर प्रत्येकान आमी जतनाय घेतली जाल्यार आमचो देश बरो जातलो महात्मा गांधाजीनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधाजीनी आमकां स्वच्छतेचें म्हत्व सांगिल्लें ते जें एक म राष्ट्रीय नेते आशिल्ले म्हण तांणी स्वच्छेते खातीर तांणे संडासय साफ केले तांकां अज्जीबात लज दिसली ना आनी अशे तरेन तांणी जनतेक उलो मारिल्लो स्वच्छतेचें म्हत्व सांगिल्लें त्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीचें आमी अनुकरण करपाक जाय आनी आमचो गांव म्हणा देश म्हणा आमी निर्मळ नितळ दवरपाक जाय तेन्नाच आमची भलायकी बरी उरतली आनी आमी आरोग्यवान सदृढ देशाचे एक बरें नागरीक म्हणून आनी आमचो देश एक बरो स्वच्छ निर्मळ देश म्हणून आमी जगाक आमचो मान जो आसतलो तो मान आमी दवरूंक जाय देखीन प्रत्येकान आपली पासून आपली घरा पासून नितळसाणेचें महत्व सांगूंक जाय आपली भुरग्यांच्याय मनात तें बिंबोवपाक जाय शाळांनीं काॅलेजांनी स्वच्छतायेचें म्हत्व भुरग्यांक सांगूंक जाय प्लास्टिकचो वापर कमी करूंक जाय आनी जन साठे जे आसात आमचें उदकाचे साठे म्हणात किंवां आमचे रानां वनां म्हणात सरभोंवतणीचे वाठार म्हणात हातूंत प्रदूशण जावचें न्ही म्हण आमी सगल्यांनी जतनाय घेवपाक जाय आनी हीं जीं दुयेसां आसात कोविडा सारकी म्हामारी म्हणात हत्ती रोग म्हणात मलेरिया म्हणात डेंग्यू म्हणात मेंदूज्वर म्हणात डासा पसून आनी किटाणू पसून जे जोर जातात त्या रोगा पसून आमी आमची भलायकी सांबाळूंक जाय देखून घराभोंवतणी घरात सगळें वाठारांत आमी निवळसाण दवरपाक जाय अशें करीत जाल्यार आमचो वाठार सदांच नितळ उरतलो